हेल' आदसा सोरमोन मानि आं निउस रिप'रटार आदसा नोथाङा मनिराम दा आदसा आदसा नों ना हमोना बेराद नो औ औ जोङो मानि माखासे दिपर बिलआव ना हमग्राफोरनि एसे इन्टारभिउ लानाय जादों नालाय नोंथां ओंखायनो नोंनाव दा अखा खम हिसाबै माबायदि माबायदि रोखोमनि नाया बिसिबां कुवानटिटि आव मोनो एसे खिन्था हरनो हागोन नामा औ आदसा सानसेआव ख'य केजि ख'य केजि सो मोनथावो नोंसोरलाय आदसा आदसा आट केजि निफ्राय नय केजि सिम मोनो होनब्लाथ' होनबा एक केजि आव ओरैनो ओम ओम फिसा गिदिर सबसे दाम खमसिन निया मा नाया आदसा ओरैनो केजिआव बिसिबां

औ खमायनानै होयोना जेनोबा तिनस' टाकासो बाबो एखमबा एसे ओम ओम ओम होनबा खमैबो नोंसोर आट केजि मोनोबा तिनस' टाका बा होनबा आराय हाजारा सानसेआवनो मोनखायो माथो होनबाथ' नोंसिनि मान्थलि इन्कामा स्निजिरोजा जागोन मान्थलि इन्कामा नोंसिना स्निजिरोजा सो थाङो नामा होनबाथ' हा आदसा आदसा सफ्थायाव साननै सानथाम ओं आमफ्राय नोंसोर मा बायदि ना हमो जेनोबा ओरैनो जे जों हमो ना माबा जों कारेन्ट इलेकट्रिक बुस्थु बाहायो नामा आदसा आदसा दे होनबालाय नोंथां गोजोननाय थाबाय ओं